گڈ مارننگ سر کیا آپ پین کارڈ ہیلپ لائن سے بات کر رہے ہیں سر میں نے ایک نمبر لیا ہے اس کو پین کارڈ سے لنک کرانا ہے اور اس کے لیے کیا چاہیے کیا صرف پین کارڈ ہی چاہیے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو سر میرا پین کارڈ نمبر یہ ہے اے ایس کے پی سکس فور ڈبل سیون اور میرا موبائل نمبر یہ ہے نائن سکس فائیو فور ٹو فور ڈبل ٹو سکس نائن تو سر یہ کب تک ہو جائے گا اچھا کل تک ہو جائے گا تو میں آپ سے کنفئمیشن کے لیے کب تک کب کال کر لوں کل کر سکتا ہوں نہیں پرسوں ٹھیک ہے سر میں آپ سے پرسوں اس کے بارے میں بات کر لوں گا تھینک یو سر